हायक करपा खातीर तशें सगल्यांच लोकांक आवडना कांय लोकांक हायक हो आवडीचो प्रकार ठरता पूण म्हजे खातीर हायक हो जगाच्या वेगळ्या पद्दतीचो आसता कारण ज्या दोंगरार हांव वयतां त्या दोंगरार खास करून पारंपारीक पद्दतीच्यो खंयच्यो खंयच्यो गजाली घडटा वा हाचे फाटीं कितें घडटलें त्या दोंगराची स्पेशलिटी कितें आनी विशेश म्हणल्यार त्या दोंगरा वयल्यान जर आदीमानव भ्रमण करीत किंवा थंय रावत रावत मुखार आयलो अशा तरेचो सोध घेवप हें म्हाका सारकेंच आवडटा खास करून जो आदीवासी समुदाय आसा हो वेगवेगळ्या दोंगराच्या माथ्याचेर वस्ती करीत करीत स्थलांतर करीत करीत तो वेगवेगळ्या भागांनी विस्तारला आनी ह्या विस्तारपणाचो मागोवा घेवपा खातीर म्हाका खूब आवडटा तांचे पयलींचे जागे तांचे पयलींचे फातर तांच्यो पयलींच्यो गुफा किंवा तांच्यांनी रुखामळां बांदिल्लीं धडीं कठडीं पेडां अशा तरेच्यो वेगवेगळ्यो गजाली म्हाका पळोपाक खूब आवडटा आनी आजुनय कोण जर अशा तरेचें सिच्युयेशन किंवा परिस्तिती जर खंय तरी आसा अशें म्हणून जर सांगलें आनी पळोवपाची उमेद आसल्यार यो म्हणून तर सांगलें जाल्यार हांव व्हडा उमेदीन थंयसर वयतां आनी ती गजाल पळोवन घेतां त्या गजाली विशीं म्हायती जाणून घेतां त्या गजालीक खंयच्या गांवाचो सबंद आसा त्या गांवचो पत्तो घेवन परत त्या गांवांत येवन त्या गांवच्या इतिहासाचीय जाणविकाय करून घेतां